हँ हम एक आदमीकेँ पहचानैत छी जे खेलकेँ अपन पेशा बुझैत छथि हुनकर नाम सुभाष छनि आओर इसकुलमे ओ खेलमे भाग लैत छथि